नमस्कार बोलिए क्या सहायता करे बऽ हाँ बोलिए मैथिलीमे बोलियौ मैथिलीमे हँ बुझली बात बोलियौ हम तऽ गेलि हन अभी दरभङ्गा गेलिहन अपना समस्तीपुर बुझैत छियै ने उहाँ उहाँ गे उहाँ गेलि हन अनगार गेलिहन लेकिन ब्यवस्था सभ अच्छा नहि हइ अहाँ ब्यवस्था लगाबू बनाउ स्टेडियम अच्छा से अहाँके हम इहए कहैत छी हँ हम समस्तीपुरमे जाके खेलने छियै बुझलियै

अच्छा अच्छा कहु ने अहाँसँ हम इएह कहैत छी कि अच्छा से मनाउ तऽ हमरा खेले आएब तऽ अहाँके नाम लेब इहए कऽ लेल कहैत छी अहाँ अच्छा से मनबाबू अहाँकऽ ओहएके लेल कहैत छी अहाँ कोच ने छियै तऽ अहाँकऽ हम कहि सकैत छी हँ नाम लेत अहाँके कि केओ छलखिन कोच बहुत अच्छा ओ बना देलखिन बिरजू हूँ मनैयौ बहुत अच्छा से हमहुँ आर खेलै लै आएब अहाँके पोस्टर लागि जाएत बुझैत छियै ने हँ सभ हँ सभ ब्यवस्था ब्यवस्था करके रखबै तऽ अच्छा रहत कमरमे लागाके खेलैमे दिक्कत नहि होइत छै हूँ हँ हँ इहाँ सभ एहि सभ चक्करमे अहाँकऽ कहैत छी कि ब्यवस्था अच्छा रहत तऽ सभचीजके दिक्कत हो जे ए सी रूम फल्लाँ चिल्ला बहुत बात हइ ई सभ रहत तऽ अच्छा रहत बुझलियै ई सभ कऽ के रखियौ हमरा अहाँके गाम खेलै लए आएब तऽअहाँके तऽ अहाँके नाम याद रहत बुझलियै अहाँके याद इहए चलते अहाँके करैत छी हँ कभीओ